हां हॅलो हां हांव गणेश वेळीप उलयतां फोन स्विगीन लागला न्हय हां हय हांवें न्हय एक जेवण ऑर्डर केल्लें हय किंग फीश थाली हय ती ऑर्डर केल्लें हांवें सो म्हाका थंय कींग फीश थालीच्या जाग्यार म्हाका दुसरो आयटम घालपाक आशिल्लो सो ती लेपो फ्राय करपाची आशिल्ली एक थाली सो तुमी तें तशें करपाक शकतात हां हां ओके हांवें ऑलरेडी पयशे पे केल्ले कींग फीश थालीचे सो हाची लेपो फ्रायाची प्लेट तुमी करूंक जातलें न्हय आं हय सो ती कशी कमी ए ए एमावट पे करप आं ओके त्रु तशें करपाक जाता न्हय आं आं बरें तर हांव तशें करतां तर हां हां बरें